काफ़ी ऐसे ऐसी कुछ बातें कुछ अंधविश्वास हो जाते हैं जिनपे कभी कभी हमारे मोहल्ले वाले भी विश्वास करते हैं में भी कभी ऐसे ऐसी ऐसी बातों में आई हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ बाहर से कुछ आते हैं यह ज्योतिष वगैरह आते हैं जो अपने न्यूज़ में अपना देते हैं तो काफ़ी लोग चले भी जाते हैं और वह एक फीस ले लेते हैं अपनी और लोगों को बहका देते हैं कि आपके साथ यह हुआ है आपके कर्म ऐसे है आपकी राशि ऐसी चल रही है तो आप यह कुछ हम बताएँ जैसे जैसे करो या कुछ ऐसे करो या कुछ पूजाएँ करवाओ तो आपके फ़ायदा होगा तो ऐसे हमारे मोहल्ले के लोग भी ऐसी चीज़ों में काफ़ी पड़ जाते हैं मैं मैं भी एक दो बार पड़ी हूँ एक वो अपनी फीस ले लेते हैं और चले जाते हैं जबकि फ़ायदा कुछ होता नही तो यह सब अंधविश्वास है जो अपने कर्म हैं अपनी भग भगवान है उनपे विश्वास करो बाकी जो होगा वह अच्छा होगा